جی ہاں میں نے اپنی مادری زبان اردو کے علاوہ دیگر زبان میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جن میں کھاص طور سے عربی زبان میں میں نے جو ہے القرائة الراشدة اس کا جو فسٹ سیکینڈ تھرڈ پارٹ ہے سب کو پڑھا القراۃ الواضحۃ ہے اس کی بھی فسٹ سیکینڈ تھرڈ فورتھ پارٹ کو پڑھا ہے الدروس العربية ہے اس کو بھی پڑھا ہے اسی طرح سے میں نے انگلش زبان میں لینگویج میں بھی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں مثلاً ون نائٹ اور اسی طرح سے ٹو اسٹیٹ ہاف گرل فرینڈ اور رچ ڈیڈ ایند پوئر ڈیڈ اس طرح سے اور بھی جو کتابیں ہیں میں نے انگلش میں پڑھی ہیں اور سب کے ساتھ میرا بہت اچھا تجربہ رہا ہے مجھے ان زبان میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت ساری اصطلاحات ان کی دیکھنے کو پڑھنے کو اور سمجھنے کو ملی اور ان کے خیالات کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملا اسی طرح سے جو ہماری زبان میں ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو سبھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے خاص طور سے جو مطلب کہ اللہ کے رسول کی سیرت پہ لکھی گئی ہیں جو لوگ مطلب کہ اللہ کے رسول کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اردو زبان میں بہت ساری ضخیم کتابیں ہیں مکتوم ہے سیرت النعمان ہے رحمة للعالمين ہے اسی طرح سے تاریخ اسلام پر جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اردو زبان پر بہت ذخیرہ ہے انہیں پڑھنا چاہیے اور اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں